وعلیکم السلام ہاں مچھلی بیچ رہے ہیں نو سو روپیہ کے جی نو سو روپیہ کے جی نہیں اتنا سستے میں نہیں دے سکتے ہیں نا دوسرا مچھلی مچھلی لے لے لیجیے کیا اچلا مچھلی نو سو روپیہ بولے تھے نہیں کتلا پانچ روپیہ کے جی نہیں نہیں دوسرا مچھلی ہے دوسرا مچھلی لے لیجیے ریہو ڈھائی سو روپیہ کے جی دے سکتی ہوں نہیں ہوگا دو سو بیس دیجیے گا پناس مچھلی ہیں اور رکچنڈا مچھلی ہے اچنا مچھلی ہے اور چندا مچھلی ہے بی گریڈ ہے بی گریڈ ساڑھے تین سو روپیہ کے جی نہیں ہوگا رکچندا مچھلی ہے چندا مچھی ہے بی گریڈ ہے پناس بھی ہے